मधुबनी मे स्थानीय परिवहन के जे विकल्प अछि से जते हेबाके चाही ओते तऽ नहि अछि ट्रेन के सुविधा अछि मधुबनी तक मधुबनी सॅं पंडौल पंडौल से सकरी सकरी से दरभंगा लेकिन आओर जगह बहुत कम ट्रेन के अहाँके आवाजाही अछि आओर दोसर जगह बस चलैये मैक्सी सेहो चलैये अहाँके टेम्पू के सुविधा अछि लेकिन टेम्पू के भाड़ा किछु बेसी अछि ओते भाड़ा दैमे लोके के अथी नहि करैत रहै छनि जे ई भाड़ा ओते बेसी बढ़ि गेल छै आ करोना काल के बाद तऽ कनी बेसी बढ़ि गेलै हन भाड़ा जे अगर सरकार के तरफ से किछु एहन व्यवस्था रहिते जे भाड़ा किछु कम लगिते आओर आदमी के जै अबै मे सुविधा होइतनि से एहि पर कनी ध्यान देल जा सकैया ओना ट्रेन के व्यवस्था छै कोशिश एहिमे कयल जा रहल छै आओर एहिके विकास के लेल सेहो काज भऽ रहल अछि बस ट्रक बस ट्रेन सब चलि रहल अछि आओर टेम्पूके से व्यवस्था छै टेम्पू तऽ खूब व्यवस्था छै लेकिन वएह ओहिमे एगो कमी छै जे भाड़ा लोक के कनी बेसी लगै छै टेम्पू मे जतऽ दस रूपैआ लगबाक ओतऽ बीस रूपैआ पच्चीस रूपैआ भाड़ा लोक के लगै छै जे जेवी पर असर करै छै आओर ओ भाड़ा ठीक ठाक लगै तऽ लोक के परिवहन के सुविधा भऽ जेतै लेकिन भाड़ा के दुआरे कनी लोक के ई परिवहन कनी खर्चीला बुझाइ छै एहि पर ध्यान देल जाय तऽ ई परिवहन के सुविधा लोक के लेल बढ़िऑं भऽ सकै छै